नमस्ते हाँ नमस्ते बहन बढ़िया

यह तो अब आपको कितने तक चाहिए तो दस दस बीस तक मिलबा करी दस दस बीस ज़्यादा ही रुबेगा ज़्यादा ही रुबेगा वह सब क्या

हाँ चलो मिल जाएगा हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है हमारे पास सब बुक है सब मिलेगा सब छः सौ तक आई

बीस रुपये हाँ बीस रुपये का आएगा ठीक है

सब छः सौ बीस में आएगा

नमस्ते जी